जेनाकि हमरा सबके मच्छर बहुत लागै छै तऽ ओहि दुआरे मच्छरदानी लगाए देलहुॅं नीचाँमे ततेक चुट्टी उठै छै डिटोल दए कऽ घरकेँ धो देलहुॅं या नीप देलहुॅं गायके गोबरसँ तऽ ओ चुट्टी खतम भए जाइ छै छुछुंदर चूहा ई सब जे तबाही करै छै ओकरा वास्ते दबाइ आनए पड़ै छै ओहिमे मुड़हीमे मिलाए कऽ दए देलहुॅं तै सँ नहि भेल तऽ एकटा लोहाके आबै छै मुस्कल ओ लगाए कऽ ओकरा अथी करलहुॅं किया तऽ ई सब तऽ जानवर छियै ई सब बुझै छै थोड़े जे मनुष्यके हम नहि काटबै कि नहि करबै ई सब तऽ विषैला जानवर छियै कीड़ा मकोड़ा चींटी छिपकली लहसन बहुत तरहके जानवर एहन होइ छै जे मनुष्यके घातक कारक होइ छै साँप सब जे होइ छै तऽ ओहि सबके लिये की केलौं तऽ घरके बगलमे जे गाय लगमे घूड़ देलहुॅं तऽ ओहिमे कऽ कनीटा सरिसो दए देलहुॅं सरिसो देलासँ की होइ छै ओकर गमक पर ओ ओ दीवार नहि आबै छै पूरा दीवार छोड़ि दै छै तऽ सर्प सबके ई भए गेल नियम अहाँकेॅं चुट्टी सबके दुआरे डिटोल दए कऽ धुवाबऽ पड़ै छै घरके या पोछा मारऽ पड़ै छै गोबरके तऽ ओहिसँ चुट्टी सबसँ बचाव भए जाइ छै